असांजे भारत देश में ऐं जेका विदेशी शहर आहिनि उहो सुठी भूमिका निभाईंदा आहिनि जीअं त व असांजे भारत देश में खेती बाड़ी सुठी थींदी आहे ऐं अनाज सुठो उगंदो आहे त असांजा भारत देश छा कंदो आहे विदेशनि जी विदेश शहरनि में मदद कंदो आहे अनाज पहुचाईंदो आहे ऐं हुन प्रकार सां अगरि विदेशनि जी ॻाल्हि था कयुमि त उतां जी सुठी सुठी टेक्नोलॉजी जेकियूं आहिनि उहा असां पंहिंजे देश में अपनाईंदा आहियूं ऐं असांजो उहो सुठी सुठी सुविधा प्रधान कराईंदा आहिनि त असां असांजो भारत देश ऐं विदेश हिकु ॿिएं खां मिली झुली करे असां कार्य कंदा आहियूं ऐं असां असांजो देश तरक़ी कंदो आहे ऐं उहो जेका विदेश आहिनि उहो बि असांजे देश जे देश जे थ्रू छा कंदा आहिनि उहे पंहिंजी मदद कंदा आहिनि त हीअं इहे असांजो छा जेको रिलेशन आहे उहो सुठो स्थापित थींदो आहे